میں نے ایک آرٹ بنایا تھا جب میں تھوڑا سمجھدار ہوا تو میں نے جب دنیا کو سمجھا خاص طور سے میں نے اپنے والد محترم کو سممجھا تب میں نے ایک آرٹ بنایا تھا اور اس میں میں نے یہی بتلانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے ایک انسان کی زندگی میں اس کے والد کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اس میں میں نے یہی خاص طور پر بتلانے کی کوشش کی تھی کہ والد جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنے اولاد کے لیے ہر مصیبت میں ہر مشکل گھڑی میں ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے ایک سائے کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے خود برباد ہو جاتا ہے خود اپنی خواہشوں کو تباہ کر دیتا ہے لیکن اپنی اولاد کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے